हमारी मनपसंद किताब जो है वह रामायण है क्योंकि रामायण में हमें उसमें एक पारिवारिक जो है जैसे रामचन्द्र जी का चरित्र है लक्ष्मण जी का चरित्र है भरत शत्रुधन का चरित्र है सीता जी का चरित्र है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो एक हम समाज में रहते हुए अपने परिवारिक जीवन में कैसे जिंदगी व्यतीत करेंगे वह रामायण में हमें सीता जी के चरित्र से हमें जीने को सीख मिलती है जो कैसे आदर्श महिला थीं उनके हर चीज़ को पढ़ते हुए मैं अनुकरण करती है और अभी भी मेरा जो है वह रामायण ही है मैं उसको रामायण से ही पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें सीता जी का चरित्र का अच्छा से वर्नन किया गया है उस रामायण के द्वारा हमें एक मानव में जीवन में कैसा जीवन होना चाहिए यह हमें उस रामायण से सीख मिलती है और हमें अच्छा आचरण करने का एक अवसर जो है रामायण से मिलता है और सीखने को मिलता है और हम अनुकरण भी करते हैं तो रामायण जो हमारे लिए है बहुत ही अच्छी किताब है और उसको हम अध्यन प्रति दिन करते हैं जिसमें राम जी का जो चरित्र है कैसे उनका त्याग था कैसे उनका त्याग था जो अपने इस जीवन में सारा रॉल में उनके चरित्र हैं एक भाई के साथ भाई क्या कैसा व्यवहार होना चाहिए यह हमें रामायण से सीखने को मिलती है एक महिला को एक नारी को अपने जीवन में कैसे परिवार में जीना चाहिए कैसे इस समाज में रहना चाहिए वह सीता जी के हमारी आदर्श है सीता जी हमें उनसे गलत जब करते हैं तो हमें उनका आचरण का याद आता है और हम सोचते हैं और पीछे हट जाते हैं जो हम जो सीखे हैं उसको उतारना चाहिए गलत चीज़ को हमको वहीं से हटा देना त्याग कर देना चाहिए और अच्छे आचरण को हमें सीखना चाहिए तो रामायण जो है हमारे लिए बहुत ही आदर्श के रूप में हैं और हमें जीवन में उससे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखे हैं